औ अ फैनो हागोन जोंहा चिरां हिसाबै गोबां जोंहा रेस्तुरेन्टफोर दं धाबाफोर दं आरो रेस्तुरेन्टफ्राव नोंहा मा मा आइटेम नांगौ बेखौ मोन्नो हागोन जेरै चावमिन मम' आरो नुदोल्स आरो गोबां रोखोमनि जानाय खायद्द'फोर जों मोननो हागोन चाइनिस फुड जों मोन्नो हागोन किन्तु नोङो फैयोब्ला मोननो मोनगोन ओरैहाय सिगनेट दं बारबिबो दं बडलेण्ड मेद इन बडलेण्ड जोंहा माबाफोर दं रेस्तुरेन्टफोर दं आरो गोबां बिदिनो जोंहा माखासे हटेलफोरबो दङ बा रेस्तुरेन्टफ्रा जोंहा गोबां दङ बेवहाय नोङो फैनानै नोङो आइटेमफोरखौ जाफैनो हागोन आरो नोंहा मा मा आइटेम नांगौ औ मोनो मोनो इण्डियान चाइनिस जायोबा नोंहा मोनगोन मम' चावमिन मोनगोन नुदोल्सफोर मोनगोन आरो गोबां नोंहा माखासे अमा बइल खालामनाय मोनगोन सावनायफोर मोनगोन बेबायदिनो गोबां दाउ हांनाय मोनगोन बेबायदि नोंसोर मोन्नो हागोन नोङो हटेल रेस्तुरेन्ट थायो नालाय सिगनेटफ्रा जोंहा इसे हाइ फाइ जोंहा इसे हाइ फाइ हटेल बेफोरो माबा रेस्तुरेन्ट नों ओरै बारबिफ्राव फैब्ला इसे ल'आव थाफैनो हागोन आरो ल' कुवालिटीआवहाय इसे खम बेसेनाव नों खालामनो हागोन होनब्ला नों ओरैहाय फैनो हागोन मेद इन बडलेण्डफ्राव थाफैनो हागोन ओमफ्राय बारबिफ्राव थाफैनो हागोन ओमफ्राय बिदिनो गेष्टहाउस बिदिनो दंङ थानो हायो औ थाफैनो हागोन नोंङो रेस्तुरेन्ट होन्नानै बुङोब्ला रेस्तुरेन्टआवहाय नोंङो गोबां जोंहा चाइनिस फुड मोन्नो हागोन आरो आइटेमफोर ओमफ्राय नोंङो जेनेबा हटेल होन्नानै बुङोब्ला जोंनि माखासे बर'नि जाग्रा खायद्द'फोर जों मोन्नो हागोन जेरै नोङो अमा संनाय दाउ संनाय दालि सबाइ नारजि ओंख्रिखौ मोन्नो हागोन आरो औ दे जाबायसै